जय झूलेलाल मां ॾिआरी ते पंज चादरियूं घुरायूं ॾाढो सुठो कलर और ॾाढी सुठी प्रिंट हुई उनजी मूंखे वणियूं और मुंहिंजे घर वारनि खे बि ॾाढी वणियूं उहो मां ॾिआरी जे ॿिए टे ॾींहं ते विछायूं चादरु पंज छह ॾींहं विछी रहियूं महिमान बि घर आया पोइ सभिनि खे वणे पई चादरु पोइ मां उनखे धोअण लाइ विधी पंज छह ॾींहं खां पोइ बट छा थियो धोअण खां पोइ चादरु थोरी सुसी वई सुसी वई त मां पलंग ते विछाई पोइ ॾिठो त उनजो कलर बि फेड थी वियो अथसि हाणे तव्हां ॿुधायो उनजो कलर फेड थी वियो हुओ सुसी वई त हीअ प्रोडक्ट हाणे सुठो कोने न मूंखे वणियो अगरि थी सघे त तव्हां हीअ प्रोडक्ट मूंखे चेंज करे ॾियो बदिली ॾियो या तव्हां मूंखे ॿिया हिनजा पैसा वापसि करी सघो न त पोइ मां नैक्स्ट टाइम खां हीअ चादरु न घुराई सघंदमि हाणे तव्हां थोरो ध्यानु ॾिजो जय झूलेलाल